प्रणाम और हाल चाल ठीक है अच्छा ठीक है मिल जाएगा कब चाहिए आपको ठीक है भिजवा देंगे जाएँगे लाने तब लाएँगे तब ना भेजाएँगे

ठीक है और सारा दुकान का गहना आप ही को दे देंगे कब चाहिए कब कब अरे तो कब चाहिए

दोपहर में भिजवा देंगे ना जाएँगे क आज कल सुबह जाएँगे तो लाएँगे तो दुपहर में भिजवा देंगे हाँ बीस हज़ार तो चलिए ठीक हे पंद्रह हज़ार अब इतना कम हो गया अब नहीं कर सकते ना हम लोगों का भी घर है ना बीस पच्चीस

नहीं बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे तो घर कैसे चलेगा हमारा ठीक है नया नया डिजाइन लाकर दे देंगे कैसी बात कर रही हैं किसी को सामान पुराना दिया जाता है हाँ आपको सामान नंबर वे वन देंगे टेंसन मत लीजिए हम किसीको गलत सामान नहीं देते हैं

चलिए कल सु कल दोपहर में ही या तो शाम को भेजवा देंगे ना आप निश्चिंत रहिएगा भिजवा देंगे नही तो आ जाइएगा चलिए ठीक है हम भिजवा देंगे ना प्रणाम